हैलो नमस्ते जी जी सर सर थुहाड़ी दकान केड्डी ऐ सर फर्नीचर दी ऐ फर्नीचर दी दकान ऐ सर ते इक डाइनिंग टेबल बनाना हा किन्ने बाय किन्ने दा ठीक रौह्ना ऐ लाबी ऐ मेरी छब्बी बाई चौबी ऐ हां जी ते सर छे बंदे दा

हां जी ठीक ऐ छे चेयरां बी कन्नै कुर्सियां बी कन्नै छे बनानियां ठीक ऐ ते एह् किन्नी गै लक्कड़ी शक्कड़ी लग्गग इद्धर लक्कड़ी टाली गै ठीक ऐ जी निग्गर होंदी थोह्ड़ी

हां जी तिन तिन ज्हार दी हां जी छब्बी ज्हार ते लक्कड़ी अपनी होऐ फिर बारां तेरां ज्हार दी लेबर पेई जानी ते उप्पर उसी पलाई लागे जां एह्दे शीशे

नेईं माइका उप्पर शीशा लाना उसी चलो ठीक ऐ ठीक ऐ फिर